میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ونگس آف فائر ہے جو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی جیونی پر لکھت ہے اس کتاب میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں پوری اور پختہ انفارمیشن دی گئی ہے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے بھارت کی پہلی مزائل کو سائیکل اور بگی پہ لے جا کے لانچ کرا تھا اس سے بھارت کی پختہ اور بہت سی اسرو جیسی کمپنیوں کو اور سنستھاؤں کو پریرنا ملی اور انہوں نے بھی کئی ایسے ہی ٹاسک کرے جیسے کہ چندریان چندریان ٹو چندریان تھری ان مشنس میں کم سے کم اتپادتوں کا اپیوگ کر کے اس مشن کو سکسیزفل بنایا گیا اسی لیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بھارت کا مزائل مین بھی کہا جاتا ہے